हॅलो हांव लोलयेंच्यान संतोश पागी उलयतां हांवें तुमकां जी ऑर्डर धाडिल्ली पळय खाणाची ताजे तुमकां पयशे हांवें धाडल्यात ते तुमकां पावले काय ना हें कांय म्हाका लक्षांत येना आनी म्हाका तशी कांय मेसेज पावली ना तेन्ना वॅबसायट उगड उगडून ती ऑर्डर मेळटा म्हाका ऑर्डर जाली काय ना हाची खात्री करून घेता